मध्य प्रदेश एक कृषि आधारित राज्य है इसमें सत्तर प्रतीशत जो जनसंख्या है वो कृषि कृषि के ज़रिए अपना व्यवसाय करती है और मध्य मध्य प्रदेश जो है सब से ज़्यादा सोयाबीन उत्पादित करता है और इससे बहुत अधिक व्यवसायिक तौर पर व्यवसायिक तौर पर इसका उपयोग किया जाता है जिससे सोयाबीन से तेल निकाला जाता है उसे सोय सोया बड़ी बनाई जाती है और जो उसका जो बच जाता है ये सारी चीज़ें निकालने के बाद में उसकी खली जो होती है वो उसे गइया और जो जानवरों के लिए चारा बनाया जाता है और जैसे नगदी फ़सलिक फ़सलों के रूप में भी जैसे गन्ना हो गया चना हो गया दलहन ये फसलें हो गई ये सारे चीज़ें मध्य प्रदेश में पाई जाती है तो इससे क्या है मध्य प्रदेश को आर्थिक रूप से इनकम भी होती है और इससे जिससे फ़ायदा होता है